हैलो हैलो म्हाराज केह् हाल चाल ऐ ठीक ओ होर सनाओ खरे ओ यरो में सुनेआ थुआड़ी दुकान बड़ी मशहूर ऐ कठुआ च ते ओह् मतलब केह् केह् मतलब तुसें समेआन रक्खे दा ऐ मतलब केह् केह् राशन रक्खे दा तुसें इंया दालां होइयां अच्छा अच्चा ते राजमांह् दा केह् रेट ऐ किन्ने रपे किलो ऐ दाल राजमांह् दी ते चौल चौल दा केह् स्हाब कताब ऐ हैलो केह् रेट ऐ ते धोती मूंगी किन्ने रपे किलो धोती मूंगी ते दौ किलो चौल पाई ओड़ेओ दौ किलो राजमांह् करी ओड़ेओ ते किलो धोती मूंगी दी दाल करी ओड़ेओ खरी अच्छा अच्छा ते खरा इक्क बोतल कोल्ड ड्रिंक दी पाई ओड़ेओ जेह्ड़ी लिम्का होई लिम्का लिम्का लिम्का पाई ओड़ेओ दौ लीटर आह्ली ते चलो इक्क मिक्चर दा पैकेट करी ओड़ेओ कन्नै चलो खारा बी करी ओड़ेओ थोह्ड़ा अच्छा अच्छा ते पेमेंट कोल्लै करनी भी सनाई ओड़ो भी चलो भी ठीक ऐ तां भी सनाई ओड़ेओ कि कोई किन्ना बिल बना दा पता केह् चलो थोह्ड़ा बहोत घट्ट करो किश अपना दिंदे अच्छा अच्छा ओह् ठीक ऐ यरो ठीक ऐ भी ठीक ऐ करो फोन खरी ठीक ऐ ठीक ऐ चंगा भी